मेरा फेवरेट फूड ऐ राजमांह् दाल चौल इ'यै ऐ मटर पनीर होइया सारा कुछ खाने ई मतलब अच्छी अच्छी सारियां चीजां जेह्ड़ियां जैदा राजमांह् दाल चौल क्योंकि राजमांह् दाल चौल बड़े अच्छे लगदे इन्ने अच्छे लगदे की उ'नें ई दिक्खियै बंदा पागल ई होई जंदा में ते पागल होई जन्री वैसे जिद्धर बनङन जैसे मर्जी बनङन खाने न ते खाने न जो मर्जी होऐ ते हां राजमांह् दाल चौल बड़े जैदा पसंद न बाकी सारियां चीजां ई अच्छियां लगदियां न लेकिन राजमांह् दाल चौल जैदा अच्छे लगदे क्योंकि ओह् बड़े अच्छे होंदे और जि'यां इक बार केह् होआ असी नानी कन्नै घर हे गेदे ते उद्धर बोल्लेआ उ'नें कि केह् बनाना ऐ राजमांह् दाल चौल नेईं थे बनदे असें नानी कन्नै रोटी शोटी बनाई ते बोल्लेआ कि राजमांह् दाल चौल चाहिये थे ई निं मतलब थे ई उ'नें बनाए दा ई निं मांह् चने दी दाल थी बनाई दी भी लड़ाई होई रोन ई लगी पेई कि नेईं जी दाल चाहिदी राजमांह् दाल चौल चाहिदे चाहिदे चाहिदे भी फटाफट दाल दूल चाढ़ियै ते राजमांह् दाल चौल बनाए भी थोह्ड़ी संतुश्टी होई नेईं यार हां हून संतुशटी होई कि राजमां दाल चौल खाई ले ते हूं राजमांह् होर